हैलो हांजी सर केह् हाल चाल ऐ अच्छा तुसें इक्क टैक्सी बुक कीती ही ना आनलाईन ओह्दे रा पत्नीटाप आस्तै उधमपुर टू पत्नीटाप ऐ ना अच्छा ते तुस किन्नी तरीक आवै दे ओ जनाब नेईं उधमपुर आना ना में तुसे ईं पिक करना में डरैवर बोल्लै ना टैक्सी डरैवर बोल्लै ना हंजी अच्छा परसूं औना तुसें अच्छा परसूं आना ते फिर तुस जम्मू औना तुसें बाई एअर जां उधमपुर आई जाह्गे जां में जम्मू आना पवै लैने ई अच्छा जम्मू औना ते तुसें किन्ने दिनें आस्तै औना तुसें पत्नीटाप गी अच्छा अच्छा तां चार पंज दिन भी ठीक ऐ चार पंज दिन ते फिर खाल्ली पत्नीटाप स्टे रौह्ना जां होर बी घुम्मना तुसें मतलब टैक्सी च अच्छा चलो कोई निं में तुसे ईं पत्नीटाप लेई जाह्गा भी सनासर लेई जाह्गा नत्थाटाप लेई जाह्गा उत्थुआं तुसेईं सुद्ध महादेव आह्ली साईड़ लेई जाह्गा लाटी धून ओह् अपना केह् आखदे सिर मोड़ मोंगरी पंचैरी एह्बी एरिया शैल न इत्थै बी फेरी औह्गा तुस मिगी सनाओ आं हां मौसम उप्पर गै हून दिक्खने आं मौसम ठीक रेहिया तां चलगे तुस सनाओ पैसे किन्ने देई ओड़गे दिक्खो ओह् ते थुआढ़ी गल्ल स्हेई ऐ अगर एह् होना कि दिक्खो पर डे दा थुआढ़ा दो ज्हार रपेआ एह् लग्गी जाना टैक्सी दा मे मतलब घट्ट शा घट्ट सनाया तुसें ई में ओह्बी घाटै उप्पर कि चलो तुस अपने बंदे न औंदे जंदे सालो साल ते साढ़ी गै गड्डी करदे इन्ना हारा महें चलो हून थुआढ़े शा केह् पैसे कमाने हां बा चलो ओह् ते थुआढ़ी गल्ल स्हेई ऐ पर दिक्खो आं हून अज्ज तेल बी बधी दा ना उप्परा गड्डियें दियां किस्तां उप्परा किन्ने खर्चे बधी दे गड्डियां मैंह्गियां होई दियां हां दो ज्हार ठीक ऐ निं ते बाकी रुट् बाकी तुसें ई सारियां स्हूलतां जेह्ड़ियां न ओह् मिली जाङन हां ते तुस कोई निं में जम्मू आई जाह्गा किन्ने बजे पुज्जना तुसें जम्मू

अच्छा अच्छा अच्छा चलो कोई निं सर तां में आई जाह्गा सबेरे ठीक ऐ कोई निं कोई निं कोई निं कोई निं ठीक ऐ सर शुक्रिया मता मता